दिक्खो में रमन कुमार में इत्थै अखनूर डोगरी मतलब इक डोगरे ग्रांऽ बिच रौह्ने आह्ला आं अखनूर दा बी दूर मतलब कोई बारां किलोमीटर दूर इक निक्के ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला आं अजकल साढ़े समाज च केह् होआ दा ऐ निक्का हारा बच्चा जेल्लै जमदा ऐ ते उसी हैलो हाय बाय एह् किश सखांदे न मगर डोगरी दे बारे च कोई कक्ख मतलब कोई कोई ज्ञान निं दिंदे है'न जित्थुू साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी हर कदम कदम पिच्छें होआ दी ऐ मगर असें अपनी डोगरी गी गै बढ़ावा देना ऐ एह् साढ़ी मात्तर भाशा ऐ जे अस अपनी मात्तर भाशा ई गै भुल्ली जाह्गे मतलब जे माऊ गी गै भुल्ली जाह्गे ते फ्ही असें केह्ड़ी थां जाना ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ इक मतलब साढ़ी बजुर्गें दे पराने जमाने मतलब सब तों परानी जेह्ड़ी बोल्ली ऐ इसी असें जींदा रक्खना ऐ अपने होने आह्ले बच्चे निक्के मुट्टे जो बी होंदा मतलब जेह्दे कन्नै बी अस गल्ल करदे आं उठदे बौहंदे मतलब डोगरी बिच गै करनी चाहिदी जेह्ड़ी मतलब साढ़ी इक पन्छान ऐ ते अस बदेशी भाशा बोलने आं नां कुसै दी रोकथाम करदे हर इक बंदे मतलब फोर्स करी करी मतलब हर बंदे गी मतलब जोर लाई लाई आखना कि बच्चा इ'यां निं इ'यां बोल इ'यां निं इ'यां बोल एह् गल्त ऐ डोगरी मतलब जि'यां साढ़े हुन ऐल्लै एटथ शड्यूल बिच ऐ एह् साढ़े भ्राएं भैनें जेह्ड़ा जोर लाइयै इत्थूं तक्कर आह्ंदी दी ऐ साढ़ा इ'यै मकसद ऐ मतलब साढ़ी इ'यै इक ओह् ऐ फर्ज बनदा ऐ अपनी मां दा मां दे प्रति इक फर्ज बनदा ऐ जेह्ड़ी मां बोल्ली ऐ इसी असें मतलब अग्गें आह्नना ऐ जो कि पिच्छें निं लेइयै जाना ऐ मां बोल्ली दा मतलब मां इक मात्तर भाशा ऐ ते असें अपने बच्चें गी कन्नै बौह्ने आह्लें गी खड़ोने आह्लें गी सारे ईं जेह्ड़ी डोगरी गै दस्सनी ऐ ते एह्दे एह्दे प्रति हुन मतलब सरकार बी थोह्ड़े कदम चुक्कै दी ऐ मगर फ्ही बी साढ़ा एह् फर्ज बनदा ऐ कि असें अपनी मां बोल्ली गी अग्गें आह्नना ऐ ते सारें बिच मतलब एह्दा गै प्रचार करना ऐ जि'यां हुन निक्के अस स्कूल पढ़दे हे ते असें ई मतलब निक्के हुंदे गै हिंदी गै सखाई डोगरी दे बारे च मतलब ओह् दस्सेआ निं डोगरी जेह्ड़ी पिच्छें पिच्छें गै रक्खी गौरमेंट नै बी एह् कदम चुक्कने चाहिदे कि निक्के बच्चे जेल्लै जि'यां बच्चा निक्का स्कूल पान्ने अस स्कूल पांदे आं उसी ते उसी असें डोगरी उत्थूं दा शुरू करी लैनी चाहिदी जि'यां हिंदी सखाने आस्तै कायदे बने दे न ते डोगरी आस्तै बी किश ऐसा बनना चाहिदा कि निक्के बच्चें ताईं मतलब शुरू होई जाना चाहिदा स्कूलें बिच बी इक क्लास जेह्ड़ी डोगरी दी लग्गनी चाहिदी इ'यां ते मतलब गौरमेंट नै अजकल बारह्मीं दे बाद शुरू कीते दा ऐ मगर नेईं बारह्मीं दे बाद नेईं जि'यां बच्चे गी थोह्ड़ी मतलब बच्चा जेल्लै होश पकड़दा ऐ उसी हिंदी निं सखानी ऐ डोगरी गै सखानी ऐ डोगरी मतलब अस डोगरी गी अपनी मां गी गै पिच्छें छुड़ै दे आं ते फ्ही अस केह् पढ़ै दे आं केह्ड़े कल्चर पढ़ै दे न असें ई ते केह्ड़ियां मतलब केह्ड़े ग्रंथ सखाऽ दे न अपनी साढ़ी एह् जेह्ड़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा न ओह् पिच्छें र'वै दियां न एह् गल्त गल्ल ऐ डोगरी गै मतलब डोगरी दे कन्नै अस जम्मे आं ते डोगरी कन्नै गै मरना ऐ